देखिए यहाँ तो मछवारा कोई जाती नहीं है लेकिन यहाँ मछवारा जाती कोई नहीं है यहाँ पर लेकिन माछ मछवारा का काम करते हैं लेकिन हम जैसे समाज हुआ हम समाज में रहते हैं तो सब मिलजुल कर रहते हैं बहुत सुंदर से रहते हैं अच्छा लगता है समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए क्या कि क्योंकि कोई भी काम होने से हम समाज में मिलजुल कर करते हैं अपना काम करते हैं मिल कर रहते हैं भाई बंधु सब कोई चीज का टेंसन नहीं है समाज यही चीज ही है कि जो एक दूसरे का प्रेम प्रेम कर कर हम रहते हैं अच्छा से रहते हैं और रहते हैं औरो मिलजुल कर अपना जीवन बिताते हैं समाज अहि सब लोग होता है कोई दुसरे का काम दो हम किसी को काम दें कोई दुसरे हमें काम दें यही सब समाज कहते हैं कि समाज क्या चीज होता है वह अपना अपना अच्छा से रहें हम सब भाई बंधु की तरह समाज में रहते हैं एक अपना अपना घर में रहते हैं लेकिन हमको समाज में रहना चाहिए जैसे मछुवारा हुआ मछुवारा कोई जाती नहीं होती है मछुवारा जैसे होता है तो उस इस मछुवारा को भी सब परब होता है सब जितना पूजा होता है सबकुछ सब में होता है जैसे वैसे मछुवारा में भी होता है कोई परब उसमें यही नहीं है कि कोई उसे एक परब हो और हम सबलोग को अनेक परब ऐसा नहीं है सबको एक ही परब होता है छठ पूजा दीपावली जैसे हुआ दुर्गा पूजा जितना परब होता है सब होता है मछुवारा की भी होता है कोई जाती अलग नहीं है सबको अपना अपना अच्छा लगता है मछुवारा भी अपना सब हम रहते हैं समाज में मिलजुल कर सब बढ़िया से रहते हैं और अपना अच्छा से समय बिताते हैं अहि सही सब बात हुआ है की मछुवारा भी कोई जाती नहीं है सब एक ही है सब एक ही है अपना एक ही तरह हम रहते हैं अपना सब मिल जुलकर